तव्हां पंहिंजे स्पोर्ट्स अने हेल्थ जे बारे में ॿुधायो हा जी जी मां पंहिंजे स्पोर्ट्स ऐं हेल्थ जे बारे में बिल्कुलु पंहिंजी अ थोरी सी इंफर्मेशन ज़रूरु ॾियणु चाहींदसि अ हाल जी तारीख़ में मां हाणे हिकु फिटनेस क्लास हलाए रही आहियां ऐं मां ख़ुदि पंहिंजो हिकु सर्टिफाईड कोर्स कंप्लीट कयो आहे मुंबई मां हा सर्टिफाईड कोर्स कंप्लीट कयो आहे हेल्थ इक्युपमेंट जे रिलेटिड ऐं इन खां इन जे लाइ मां अ चङनि अहिड़ी लेडीज़ आहिनि जंहिंखे मां प हेल्थ प्रोवाईड करे रही आहियां ऐं इन खां अलावा बि असां अहिड़ा केॾा ई कार्यक्रम कंदा आहियूं जेके फ्री ऑफ कोस्ट जा रहियलु आहिनि जेके हिन समाज जे लाइ जेको हेल्थ जे रिलेटिड हूंदा आहिनि जेके ॾाढी तकलीफ़ूं वधाए रहिया आहिनि जंहिं इंसान जी हेल्थ ॾाढी सुठी आहे उन जे ॾाढी सारियूं इन शयुनि में ऐं ॾाढी सारी फील्ड में ॾाढी सारी अ सक्षमता रहंदी आहे अॻियां वधण जे लाइ हेल्थ ॾाढी इंपोर्टेंट अॼु जे तारीख़ में सबजेक्ट थी वयो आहे जंहिंजे मथां सभिनीनि खे ध्यानु ज़रूरु ॾियणु घुरिजे ऐं ॿी असांजो आहे स्पोर्ट्स मां मां बचपन खां ई स्पोर्ट्स सां गॾु जुड़ियल आहियां ऐं इन जे करे मां एथिलेटिक में ॾाढो ई सारो अॻियां वधी हुयमि ऐं इन खां अलावा मां महज़ ट्वेंटी यीअर्स जी हुयमि ऐं उन टाईम में मां पंहिंजे कॉलेज जे ड्यूरेशन में ई अ स्पोर्ट्स में ॾाढा सारा मेडल बि गेन कया हुया जीअं रनिंग में मां साऊथ गुजरात यूनिवर्सिटीअ में फर्स्ट वठी आई हुयमि या रिले दौड़ में मां फर्स्ट गिअ स स्पोर्त कयो हुयो हिन खां अलावा मां नेशनल लेवल ते पंहिंजो अ सिल्वर मेडल खणी आई हुयमि इंटर्न इंटर जोन में शॉट पुट में ऐं उन लेवल ते बि मां ॾाढो अॻियां वधी हुयमि पर कुझु सर्कमटेंसिस ऐसा हुया जंहिंजे करे मां अॻिते न वधी सघी हुयमि ऐं किथे हली करे मूंखे अॻियां रुकी वञिणो पयो पर इन जे बावजूद बि अॼु जे तरीख़ में मां पंहिंजो हिकु हेल्थ सेंटर हलाए रही आहियां सुठी तरीक़े सां ऐं मां समाज जे लाइ जेको सपनो सोचियो हो हेल्थ ॾियण जो उहो मां अॼु ज़रूरु पूरो करे रही आहियां